पी एम के वी वाए प्रोग्राम लाइ असां आवेदन कयो हुओ जंहिंजी हाण रिजल्ट अची वियो आहे हिन जे रिजल्ट ॿुधण लाइ असां घणेई उत्साहित पिया थियूं ऐं मनु ॾाढो ई ख़ुशि आहे हिन अर्ज़ीअ जे लाइ ॾाढी ई असां परेशानियूं ॾिठियूं हुयूं ऐं हीअ फार्म ॾाढी ई मुशकिलुनि सां असां भरिया हुआ इन्हनि में असांजा बैंक जा अकाउंट असांजियूं आइडियूं अस असिस्टंट आई डी घणेई कुझु असां खां वरितो हुओ तंहिंजो हाणे वक़्तु ख़तम थी वियो आहे ऐं रिजल्ज रिज़ल्ट अचण जो नम्बर अची वियो आहे हिन में मां पंहिंजी दिल्चस्पी जो इज़हार कयां थी ऐं तव्हांखे मां पंहिंजी असिटेंट आई डी ऐं आई ई डी ॿुधायां थी तंहिंमें मुंहिंजा बैंक जा चारि अखर बि ॾिनल आहिनि जीरो फोर सिक्स फाइव ही मुंहिंजे बैंक जा अखर आहिनि ऐं असिटेंट आईडी भारती एट द रेट वन फोर थ्री जे नाले सां ठहियलु हुई ऐं आईडी धरवानी भारती जे नाले सां ठहियलु हुई जंहिंमें मूंखां ॿियां बि घणेई पुछ गुछ थी हुई उन्हनि जा फोम मां आसानी सां भरियो ऐं सभिनि सुवालनि जा जवाब ॾिना चङे टाइम खां पोइ ई इन एप्लिकेशन जा रिज़ल्ट आहियां आहिनि हिननि जूं ॾुखियाऊं छह महीना पहिरीं असां ॾिठियूं हुयूं हालातियूं पंजुवीह लख माण्हुनि इहे फोम भरिया हुआ जंहिंजे रिज़ल्ट जी घोषणा हाणे थी रही आहे हिन में सभिनि जा अकाउंट नम्बर सभु कुझु वरिता हुअनि पी एम के ई वाए माण्हुनि लाइ एप्लिकेशन माण्हुनि लाइ ॾाढी ई सुठी कारीगार महिसूस थी आहे